सुबेरे उठै हइ लोक तऽ जाइ हइ दौड़ैलए दौड़ै हइ तऽ ओहिमे शरीरमे अच्छा बुझाइ हइ बढ़िआँ बुझाइ हइ दौड़ै हइ तऽ लोकके शरीर देह तन्दुरुस्त रहै हइ तब फेनू